कानूनी डॉक्यूमेंट तैयार करने में जो अनुभव है वो ठीक ठीक ही है लेकिन हाँ जब भी कोई सरकारी काम होता है वो बिना किसी मुश्किल के तो होता नहीं है क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो है अच्छे से न जवाब देते हैं न बताते हैं तो जैसे कि अगर मैंने लाइसेंस बनवाया या मैंने जाति प्रमाण पत्र बनवाया तो मूल निवास प्रमाण बनाया तो बहुत से जो डॉक्यूमेंट इनको बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई क्योंकि कोई जवाब नहीं देता है कोई अच्छे से बताता नई है क्या कागज़ लगेंगे क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे बहुत सारी चीज़ें होती है तो फिर इधर से उधर उधर से उधर घूमो फिर काफी मेहनत मशक्कत के बाद में इतने लोगों से बात करने के बाद में जो है अपना डॉक्यूमेंट मेरा वो बनके तैयार हुआ तो बहुत सारी मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं उठानी पड़ती है जब भी कोई सरकारी काम होता है तो सरकारी कर्मचारी अच्छे से जवाब नहीं देते हैं न अच्छे से बताते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें तो आई पर हाँ ठीक है जाति प्रमाण पत्र बनवाने में मुझे काफ़ी समस्या आई थी कभी पार्षद के वो करवाओ हस्ताक्षर करवाओ कभी किसी के हस्ताक्षर करवाओ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो करवानी पड़ती है